खेल है जो लोगों के लिए तनाव से राहत देता है और जो आनंदायक आउटलेट है उसको भी प्रदान करता है हमारे जो खेल खेलते हैं लोग उनसे हमारा मनोरंजन होता है आनंद भी मिलता है उनसे काफ़ी राहत भी मिलती है जो तनाव है उससे उसको भी कम किया जाता है खेलों से जो मनोरंजन है वो सबसे अच्छा मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है खेल तो इसलिए हम खेल से काफ़ी सारे जो है फ़ायदा मिलता है हमें खेलों से आनंद मिलता है राहत मिल तनाव से भी मुक्ति मिलती है तो इस प्रकार से हम जो हमारा आउटलेट है उसको हम अच्छे से रखते हैं